ग़रीबी असां स्कूल खां मोटी करे पंहिंजो पंहिंजो स्कूल जो कमु कंदा हुआसीं वरी उन्हीअ खां पोइ असां सुबुह जो सते बजे तैर तरण सिखण वेंदा हुआसीं उहे इन्हीअ खां पोइ असां सभेई मिली करे दोस्तनि सां गॾु तरण सिखंदा हुआसीं और नदीअ ते जेके हुते मला हुओ हिकिड़ो उहो सभिनी खे तरण सेखारींदो हुओ स्कूल जा कमु पहिरियों सुबुह जो जेको यादि करण जो कमु हूंदो हुअसि उहो कंदा हुआसीं वरी कलाक ॾेढु कलाक असां तरण सिखण वेंदा हुआसीं तरण सिखी अचण खां पोइ घर ॿिएं असां वरी सनानु पाणी करे स्कूल जो कमु कंदा हुआसीं ऐं रोज़ु असां सुबुह जो सिखण लाइ कलाक ॾेढु कलाक असां त समय कढंदा हुआसीं ऐं रोज़ु असांजो मतलबु छुटीयुनि में वधीक असांजो हूंदो हुओ जीअं डेली असां तरण सिखण वेंदा हुआसीं त उहो तरण खां पोइ इलाही सुठो लॻंदो हुओ